ठीक छै हॅं हम नमस्ते ममता कुमारी बाजि रहल छी हम आइ बिजली सिंह के बहन तऽ हम मिथिला घुमै के लेल एलियै हन जे हमर मतलब हम मिथिला कनी घूमब मिथिला के प्रकृति के बारेमे हम जानय चाहै छियै तैॅं अहाँ हमरा मिथिला के बारे मे किछु बता सकै छी कतय कतय घुमैबला छै हॅं बताउ बताउ बिना बुझले जेना कि हम आयल छी एखन मिथिला मे कतौ कतौ घुमय चाहै छियै एहिठाम कतय कतय घुमै लय बढ़िऑं जगह छै से सब किछु हमरा बता दैतहुॅं कनी

मंदिर के नाम बताउ अच्छा आओर हम हमरा कनी इहो पता करबाक छलै जेना एखन मिथिलामे पर्व त्योहार सब बहुत प्रचलित होइ छै सुनै छियै तऽ कनी हमरा ओहि के बारेमे बतेतहूँ जे मिथिलामे कोन कोन पर्व त्योहार सब होइ छै आओर एकर पीछां के मतलब की छियै आओर की सब होइ छै

हॅं होली रक्षाबंधन जूरशीतल ई सब लेकिन मिथिलामे हम जे कि छठि होइ छै जितिया होइ छै एहि सब के बारे मे हमरा बता सकै छी

आओर किछु मिथिला के विषय मे बताऊ हमरा हम मिथिला के बारे मे जानय चाहै छियै की घुमय लेल आयल छी आओरर मिथिलामे हम सुनने छियै जे मिथिला पेंटिंग किछु होइ छै ओहिके बारेमे किछु कनी बता सकै छी

बता देलहुं अहाँकें हमरा एहि सं वापस फेर स्टेशन एबै अच्छा अहाॅंके ई सब बात बताबै के लेल बहुत बहुत धन्यवाद रखै छी आब जी ठीक छै ठीक छै